औ आं सानस्रिनो रोंगौ सानस्रिनायखौ नाथाय आंखौ रावबो फोरोङाखै आं गावनो हारसिंनो सोलोंनानै रोंलांदों सानस्रि जेननाय समाव सानसेखालि मा जादोंमोन दै मोनलोंदों गन्थंजोंबो दै हाबलांदो जों सानस्रि जेननाय समाव माबोरै सानस्रि नांगौ सिगांनि आखायखौ सिंथिंजाय दैखौ बोनानै इनि आथिंखौ दुफुं दुफुं बुलांबाय थानांगौ बे मोनसे रोखोमनि सानस्रिनाय आरो गुबुन मोनसेआ जाहैबाय नोङो आखाय फारनैजों सानस्रि लांनो हायो जेरै आवास गैया लासे सानस्रिनाय जेरै नोंङो सिगांनि आखाय आगदानि आखायखौ सिगाङाव हरनानै आरो आखिनिखौ बिदिनो हरलायबाय थायो बिदिनो मुब्ब खालामबाय थानांगौ लोगोसे आरो मोनसे सानस्रिनाया जाबाय नोङो खरखौ खरआनो मोखांजों गोजौथिं नायनानै ओरै लासै लासै आइथिंखौ आथिं आरो आखायखौ दै सिंआव सोमाव सोमाव दावखोलांनो दावखोनानै सानस्रिलांनो हायो बे मोनसे सानस्रिनाय आं बिदिनो गावनि दैआव दुगैनाआव सानस्रिनायखौ सोलोंनो हादों